ہاں جی صاحب ہلو ہلو جی کون بات کر رہا ہے جی جی بتائیے

اچھا جی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اچھا جی تو تھوڑا بہت پوش ایریا میں دیکھنا ہے بیکورڈ تھوڑا اچھا تو رہائش کے حساب سے دیکھ رہے ہیں دیکھیے الگ الگ رہتا ہے اس میں تو کیوں کہ بوانا سائڈ اگر لیں گے تو تھوڑی سستی پڑے گی لیکن آپ کو سٹی میں چاہیے پیتم پورا میں تو اس میں تھوڑی ہیوی ریٹ ہے آپ بتائیں ہمارے پاس تو ٹو ٹو سکس فلیٹ تک ہیں ٹو لیکس اچھا وہ وہ تو ہنڈریڈ اسکوائر فٹ ہے ٹو ہنڈریڈ اسکوائر فٹ ہے اور تھری ہنڈریڈ اسکوائر فٹ اس طریقے سے چل رہے ہیں اچھا میٹرو کے قریب لینا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں بہتر ہے بہتر ہے ہم تو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ہم تو کوشش کریں گے کہ پورا کریں آپ کو اور جلد سے جلد آپ کی باقی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جس جس جس طریقے کی آپ ڈیل مانگ رہے ہیں اس میں ریٹ تھوڑے ہائی چلے گی ذرا آپ کو پرابلم ہو گی اچھا جی تو میں فائنل کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو کیا روپے اسکوائر فٹ پڑے گی اچھا جو کہ بس میں فائنل ہو گیا دیکھیئے یہ ساڑھے چھ لاکھ روپے اسکوائر فٹ پڑے گی آپ کو اگر تین سو گز کے حساب سے مانیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر